में बड़े किस्म दे ना अपने घर फुल्ल बी लाए दे ते सब्जियां बी लेई दियां ते फ्रूट बी लाए दे त्रैवै चीजां समझो लाई दियां में मतलब कि फुल्ल लाने कन्नै मिगी इन्नी शौंक कि साढ़ै घर इन्ना शैल सज्जदा ना जिसलै फुल्ल लाए दे होन हर इक किस्म दा फुल्ल लाए दा होंदा में फुल्ल एह् गुट्टे दे फुल्ल में लाए दे गलाबै दे में लाए दे पिंक गलाब ओरेंज गलाब रैड्ड गलाब मैरून गलाब ते इक लाइट पिंक गलाब होंदा ओह् लाए दा ओह् में सारे गलाब अपने मतलब क्यारियां बनाई बनाइयै अपनै बेह्ड़ै बिच्च शैल लाए दे न ओह् इन्ने शैल इ'यां लगदे न गलाब दे फुल्ल इन्ने शैल लगदे तितली होर इक तितली आह्ला फुल्ल बड़ा शैल होंदा ओह् इ'यां तितलियां होंदियां निं जेह्ड़ियां ते ओह् ओह्कड़ा फुल्ल बी बड़ा शैल होंदा इक एह् रानी कल्लर हा फुल्ल होंदा उस्सी आखदे दपैह्र की रानी ओह् ओह् बी फुल्ल मीं बड़ा पसंद ऐ ओह् बी में मतलब डब्बें डब्बुएं बिच्च पाई पाइयै ना ओह् में लाए दा होंदा ते ओह्दे बिच्च शैल करियै सब्जियां बी मतलब करेले घिये ते कद्दू ते फिर मतलब कंडोल्लियां एह् समझो करेले ते साढ़ै मतलव इन्ने लगदे ना इन्ने लगदे ना कोई स्हाब नी करेले समझो कि म्हल्लै बी में शैल बंडनी आं ना ते होर किश हटिया अस बेच्ची बी आन्ने होन्ने कि करेला मैंह्गा बड़ा होंदा ते फिर अस जिसलै बेचने होन्ने असें गी फायदा होंदा बेचने कन्नै सब्जियां अस सारियां गै समझो थोह्ड़ी थोह्ड़ी करियै बेचने होन्ने आं भिंडियां बी समझो शैल बेचने आं कि हून सोहे आह्लियां भिंडियां अस लान्ने ना ते सोए कि लोकें घट्ट होंदियां लाई दियां उसलै पानियें दी कमी होंदी असें पानी दी ना दिनें बी समझो शैल करियै मोटर लानी खूहै बिच्च ते लाइयै ते पानी साढ़ै खु'ल्ला होंदा पानी भिंडियां असें लाई दियां होंदियां भिंडियां बी असें जिसलै शैल होंदियां ते किश घर खन्ने इनर्जी आंदी शैल सब्जी ताजी ताजी सब्जी खाने कन्नै असें गी बड़ी बड़ी शैल लग्गदी साढ़े बच्चे बी खुश होइयै खाई लैंदे शिमला मर्चां बी असें घर लाई दियां होंदियां ओह् बी ताजियां ताजियां आलू पाइयै बनाओ ओह् बी बड़ियां शैल लग्गी दियां होंदियां हर इक जिन्ने बी समझो साढ़ी सब्जियां न साढ़िया शैल लगदियां न ओह्दै कन्नै एह् होई गेआ कड़म पालक हरियां मर्चां सारा किश बनाइयै करी कुरियै ते अस घरै दियां ते म्हल्लै बी बंडने आं ते बेची बी आन्ने आं ते बेचियै असें घरा दा बी सरकल साढ़ा शैल चली पौंदा फुल्ल फुल्ल बी असें शैल लाए दे होंदे ते सब्जियां बी शैल लाई दियां होंदियां एह्दे च खाने कन्नै बी साढ़ी इनर्जी शैल समझो ठीक ठाक रौंह्दी अस कोई बमार निं रौंह्दे कोई किश निं घरा साढ़े दा हैल होंदा घर दी असें गवां जेह्ड़ी रक्खी दी होंदियां उं'दा हैल बनाए दा होंदा गोआ किट्ठा करी करियै अस सब्जियै बिच्च सुट्टी ओड़ने होन्ने सारा फुल्ल बी साढ़े शैल लग्गी जंदे ते होर सब्जियां बी साढ़ियां सैल लग्गी जंदियां समझो सारा किश गै शैल होई जंदा फुल्ल दिक्खी दिक्खियै मन इन्ना खुश होंदा के सब्जियां बी दिक्खी दिक्खी जिसलै लगदियां ना करेले लढ़का दे होंदे उसलै बड़ा शैल मन इ'यां खुश होई जंदा साढ़ा